सबसे पहिले पानिमे तैरेके लिए ट्रेनिंग लेबऽ पड़ै छै जे केना तैरल जेतै केना हम एहि भाग सऽ ओहिभाग जा सकैत छी बहुत शहर नदी नम्बर छै या पोखरि या आओर किछु डबरी छै तऽ ओइसँ पहिले जे छै से ट्रेनिंग कयल जाइ छै जे हम केना तैरबै तऽ ओहि भाग जेबै केना करबै तऽ एहि भाग जेबै तऽ ओ सबसे पहिले अहाँ सीख लेबै तकर बादे अहाँ बढ़ि सकैत छी तऽ ओ सबसे पहिले ट्रेनिंग ई चीज छियै जे हम अहाँ तैरल होयत तखने हम ओहि नदीमे जा सकैत छी ओहि नदीमे तैरल भऽ जाएत अहाँ पार कऽ गेली नहि यदि ओ बीचमे नहि भेल तैरल तऽ अहाँके बहुत नोकसान अछि या डुबि सकैत छी या पानि अन्दर कानमे घुसि सकैया बहुत तरहके जगह छै जे एहन जगह पर पानि घुसि जायत तऽ अहाँके नक सका जेबै जे पानियो पी सकैत छियै तऽ ओहिसॅं अहाँके नोकसानी दूर तक फैलै छै तऽ ओ ई छै जे पानि से पहिले सोचि लियौ जे हँ केना हम तैरबै केना हमरा जम्प कएल हेतै या हमरा केना जे छै से हेलल हेतै ई सबके बारे मे जे छै से बहुत एहन छै पोखरि नदी या कुआँ एहन छै जे ओहि सऽ पहिले हम ई बुझबै जे हँ केना हम तैरल जेतै या केना हमरा हेलल जेतै से पहिले ई चीजके लिए ध्यान जरूरी छै कतेको अनेको बच्चा एहन छै जे हेलै से पहिले सोचत नहि तऽ पहिले हम किछु जाएब हम नहा लेब ताहि कालमे ओतै लेत लेकिन आब एहि कालमे जे ओ बहुत कठिन बात रहै छै जे हम केना तेज केना हम ओहिमे जायब तऽ ई सब रङ्ग बिरङ्गके बहुत तरहके एहन छै जे कोइ नाव पर तैर सकैया या आओर बहुत तरहके एहन छै जे रङ्ग बिरङ्गके घुसि सकैया हेल सकैया ओहिसँ पहिले सीखबाक चेष्टा बहुत रहै छै जे हँ हमरा ई चीज करबाक छै तऽ हमरा हेतै ओहिसँ की होइ छै तऽ हानिकारिक नहि दूर होइ छै जे हमरा हेलब भऽ जेतै तऽ हम ऊपर भऽ जेबै आब कतेक होइ छै पाँचटाके सङ्गमे दू टा नीचे रहतै हमसब ऊपर रहबै तऽ ओकरो यूज कयल जेतै जे हँ कना तैरल जेतै सिखाएल जेतै परिवर्तन कैल जेतै जे हँ आखिर ओकरा तैरल नै होइ छै तऽ पानी पी सकै छै या कानमे या नाकमे जे भी छै ओ पानि बहुत दूर तक पहुँचै छै